आंनि मोजांसिन मोननाय रेसिपियानो जाहैबाय आलु आरो दाउ बुंनो थाङोब्ला आलु आरो दाउआ बयनिबो फेब्रेट मानो होनब्ला बियो जोबोद गोथाव जायो आलु आरो दाउ दाउनि बिदै आरो आलुनि बिदैजों मिलाय लायोब्ला जोंनि खुगा सिङाव थाङोब्ला बियो जोबोद गोथाव आरो जानोबो बिराद गोथाव जायो आरो जोङो जाब्रेलायोबो दानिया आङो बिनि रेसिपिखौ बुंनो थांनोसै फार्स्ताव जोङो फार्स्ताव जोङो अरखौ मोजाङै सुनानै लाग्रोनोसै बिनि उनाव बेदरखौ सुनोसै बेदरखौ सुखांनायनि उनावहाय सारायखौ जोङो अरावहाय जाननोसै जानखांनायनि उनावहाय सारायखौ फुदुंनानै बिराद मोजां फुदुंनानै बेखौहाय बिनि उनाव थाव होयो थाव गोथां होनानै थाव गोथां होखांनायनि उनाव थावखौ फुदुंनायनि उनाव सामब्राम फानलु बेखौ होयो सामब्राम फानलु होखांनायनि उनावहाय जिरा मस्ला होयो आरो जिरा मस्ला होखांनायनि उनावहाय बेदरखौ होबाय जिरा मस्ला होखांनानै बेदरखौ होनानै एवबाय एवनानै संख्रि आरो हालदैखौ होयो आरो बिनि उनावहाय दाखिनिजों खोबनाय जायो जाहाथे बिनि जि हालदै आरो मस्लानि गेसा बेयाव मोजाङै खोबफबनानै बिनि टेस्टा गोसारलाङो बिनि उनावहाय दसेनि उनावहाय बेखौ दाखिनिखौ बोखारनानै एववो एवनानै दसे आरो दाखिनि खोबफिनो दाखिनिजों खोबखांनायनि उनावहाय मोजां फ्राम फ्राम एवखांनानै आलुखौ एसे होनांगौ आलुखौ होनांगौ आलु होखांनायनि उनावहाय आलुजों बेदरजों मोजाङै एवनानै फ्राम फ्राम एवनानै दै होनांगौ दै होखांनायनि उनावहाय आधा घन्टासो दोननानै बियो मोननाय जागोन बेनो आंनि रेसिपिया आरो दाउखौहाय गोबां मैगंफोरजोंबो जानो हायो जेरै दाउ अनला दाउ ओमफ्राय थास' बिनि उनावहाय दाउजों फानथावजोंबो जानो हायो आरो जोङो गोबां बिबायदिनो लगाय मिलायबो जानो हायो बेनो आंनि रेसिपिया